आसामनि थागिबि हिसाबै जोंनि बर'फ्रा मुगुगनि दरबाराव आरो भारतनो गोबां बिथिङाव गोहोम खोख्लैनो हायो जेरै हारिमु जोंनि गान्नाय जोमनाय राव थुनलाइ जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि संनाय खुरनाय बेफोर गासै बिथिङाव आसामनि जानानै जोङो मुलुगाव दिन्थिनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि जिथुनाखि काल्सार जिथुनाखि हारिमु बे हारिमुवा बयनिख्रुइबो गोजौवाव जोंनि दामनाय देनाय गावनि गासै बिथिङानो बिथिङावनो जोंनि बर' काल्सारया देरहासारनाय खाम सिफुं सेरजा ज'था बे जाबख्रिं बे मोनबा बुस्थुवानो जोंनि बर'नि देंखोखो समायनासिन खालामो बिदिनो जोंनि मोसानायनि बेलायाव खेराइ मोसानाय आरो मडार्न मोसानाय बे खेराइ मोसानायानो जोंनि बांसिन गिदिरसिन आरो साबसिन थावनाय जिथु मुलुगनाङै नाङैनो जोंनि बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानायखो बयखोम बयबो मिथिखायोसै आमेरिकान बासिफ्राबो रासिया बासिफ्राबो बुहुमनाङैनो जोंनि भारत नि अनगायै बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो जोंनि बर'नि मोसानायखो बयबो बा बयनोबो दिन्थिफुनो हादों जोंनि दामनाय देनाय बर'नि दामनाय देनाया रावजोंनिजोंबो गोरोबा मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि दामनाय देनाया जोबोद खबाम गोनां आरो बिदिनो जोंनि गान्नाय जोमनाय जि हारिमु बे गान्नाय जोमनायाबो जोंनिया रावजोंबो रुजुजाया जोंनिया हिन्जावफ्रा जि मोजां मोजां दख'ना गान्नानै थायोब्ला समायना नुथारो आरो लोगोसे जोंनि हौवाफ्रा जोंनि ट्रेडिशिनेल गान्नाय जोमनाया गामसासो जों गानो बेबायदिनो मेथाइ खन्नायावबो जोंनि बर'नि जिथुनाखि मेथाइ बे मेथाइफ्रा गोबां मिलौदो सुरफ्रा खोब खोनासंथावना रंजाथावना आरो बाखनायथावना थुनलाइ सोरजिनायावबो जोंनि बर'हा निजास' दङ जोंनि मावनाय दांनाय धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेफोर गासैबो जोंनि बर'निया हुखिया रावनिजोंबो मिलाया दा बेफोरखो जोङो जोंनि मोसानाय मुसुरनाय संनाय खुरनाय मेथाइ खन्नाय मावनाय दांनाय संनाय खुरनाय बे गासै बिथिङावनो भारतनि सुबुंफ्रा जाय मिनथियो आरो बेबायदिनो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव जेब्लानाखि फैयो होमब्लाना जोंनि आसामाव आसामनि थागिबि बर'फोरनि गेजेराव सम सम आमेरिका रासिया इंलेण्ड बेफोरबायदिनिफ्राय दावबायारि फाइयो बिथांमोना फैयोब्ला थोंजोङै जोंनि बर' माहारिनि थानाय बे आश्रमफ्राव हाबफैयो धोरोमसालिफ्राव हाबफैयो आरो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय जथ' जि दङो बेफोरखो दिन्थिहोयो आरो जोंबो बिथां मोननो दिन्थिहरो जेनेबा जोंनि हारिमु आसारखान्थि धोरोमखान्थि बेखौ जाहाथे दुलाराय मुलुगनाङाव गोसारहोनो जों हायो बिदिनो जोंनि गान्नाय जोमनायखो नुयोब्ला बिथांमोना माबायदि बानायो माबायदि दायो माबायदि आगरखो एरो बेफोरखौबो रोखा रोखा सोङो आरो जोंफोरो हानायसिम दख'ना गांसेखो खुन्दुं थुन्नानै सोंजेन्नायनिफ्राय दानायसिम जोङो दिन्थिनानै हरो आगर एरनायफोरखो दिन्थिनानै हरो आरो बिथांमोना खोब बाख्नायनानै आरो गाव गावसिनि जायगायाव थांनानै दुलाराय बुहुमावनो बिसोरो गोसोरहोयो आरो मिथिहोयो थुनलाइ सोरजिनायावबो जोंहा बर'फ्रा गावनि निजाजिहि थुनलाइ दङ मेथाइ खन्नायावबो जोंहा गावबा गावनि निगाजि मेथाइ दङ दारिमिन फसंनायावबो जोंहा निगाजिहि थायो मुथुथे आसामनि थागिबि जानानै जोंनि बर' समाजआ गासै बिथिङावनो गाव गावनि नांगौ मुवाखो गाव गावनो आरजिनानै लाजोबो गान्नाय जोमनाय दख'ना फालि गासमा बेफोरखो गासैखौबो जोङो गाव गावनो बानायनानै लायो लोगोसेयै जोंनि नांगौ मुवा हाल एवनायाव मा मा मुवा नांगौ जोंनो नांगोल खदाल जथ' जि नांगौ जों गाव गावनो बानायनानै लायो आरो जोंनि नांगौ मुवा जेरैहाय दाला सान्द्रि जेखाय खबाइ खादा जायखि जाया आयजें जोंनो नांगौ जानायखौ जोङो गाव गावनो बानायनानै लायो बेफोरखो नुनानै जोंनि गेजेराव फैनाय बे माखासे मुलुगनि गुबुन हादोरनि फैनायफ्राबो गासै बिथिङावबो नायनो लुबैयोब्ला जों दिन्थिनानै हरजोबो आरो बिथां मोना नायनानै खोब मोजां मोनलाङो आरो मोजां मोन्नायजों लोगोसे जोंबो बिथांमोननो हाजासे अन्नायजों दिन्थिनानै हरो जाहाथे जोंनि बेफोर गासै बिथिङाव मुलुगनां बयबो मिथिथों आरो मिथिजानाय जादों होन्नानै जों हरनाय जायो सम सम जों बोथोरफ्राव जोंनि फोरबोफ्राव रंजानाय समाव बेबायदिनो जोङो जोंनि भारतनिफ्राय भारतनि सिङाव थानाय हादोदफोरनिफ्रायबो रायजोफोरनिफ्रायबो जोंनि गेजेराव नुजाफैयो बिथां मोनहाबो जोंनि गासै बिथिङावबो बाहागो लानानै गासैखौबो मिथिनानै थाङो आरो गुबुन गुबुन मुलुगनाङै गोसारनायाव बिथां मोनहाबो जोंखो हेफाजाब होयो दा फैबाय थादों जोंनिया बैसागु रंजानाय सान बे बैसागुआवबो जोंनि बर'फ्रा गोबां गोबां गावबागाव धोरोम आसारनि खान्थि गेजेरजों जोङो फोरबो फालियो जाय फोरबो फालिनायाव जों गुबुन गुबुन आलासि गोजान गोजाननि आलासि जों हांख्रायो लेंहरो आरो फैयो आरो नायनानै बिथांमोना बाखनायनानै थाङो बेबायदिनो जोंनि जिखिनि जोंङो रोंगौथि जोंनि बर'फ्रा रोंगौथि थायो सिफुं दामनायखौनो बुं मादाल दामनायखौनो बुं सेरजा दामनायखौनो बुं बे बिथिङाव बिथांमोना खोब नायो जोंनि प्रेम बिथांमोना रिकर्डिं खामै खामै लांनानै मुलुमनां गोसार होयो जे बियो बर'फोरनि दामनाय देनाय आगजु थिख बेबादिनो जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि संनाय खुरनाय जेरै फिथा सौराय सौनाय फिथा सुमा सावनाय एनथाब सावनाय फिथा लावदुम बानायनाय बे गासै बिथिंखौबो बिथां मोनहा मिथिलांजोबो आरो लांनानै मिथिहोनानै बिसोरो मुलुमनां गोसारहोयो बेबायदिनो जोंनि आसार खान्थि दोरोंखान्थि सिबिनाय खान्थि बे गासै बिथिङावबो बिथांमोना जोंजों थाफानानै जोंनि जिथिनाखि दिन्थिनाय बे दिन्थिनायफोरखो नायनानै जोंनि हारिमुखो एसे जौगाहोनायाव मदद खालामो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गासै आसारखान्थि धोरोमखान्थि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय राव हारिमु गासैबो जोंहा दंखाजोबो रावनिबो हहाय लाया खारन जोंनि बर' माहारिया बे आसामनि गिबि थागिबि सुबुं मंगलीय'न गस्टिनि जोङो बेखायनो जोंहा गासै रोंगौथिया जोंनि गेजेराव गासैबो साखाफारा खा